ہندوستان میں کتنے لینگویج میں بولی جاتی ہے ہندوستان کی ہندی بھاشے ہیں ہندی بھا کتنے بھاشے ہیں ہندی بھی ہے اور تھیٹھی انگک انگکلی انگلکی کہا جاتا ہے اور انگلش میں بھی انٹر نیشنل لینگویج بھی ہے ہندی کا ہندی کا دیوناگرک میں لپی میں لکھا گیا ہے ہندی میں مطلب جاتے ہیں تو بات چیت کرتے ہیں ہندی کا بہت سارا یہ ہے ہم تو ہندی میں کہوں بھی جاتے ہیں تو ہندی میں بات کرتے ہیں ہندی سے ہندی ہمارے لیے زیادہ تر بولی جاتے ہندوستان میں ہندی کا بہت سارا لفظ ہے بہت سارا بہت سارا میں لکھی جا کتنا لگ لینگویج ہے ہندی کا ہندی انگریجی انگریزی میں انٹر نیشنل لینگویج بھی ہے ہندی سے بھی گاؤں گھر میں انگک انگیکا لینگویج سے بات چیت کرتے ہیں ہندی سے بہت کچھ بات چیت کرتے ہیں ہندی انگریزی انگریزی انٹوگیش انٹر نیشنل لینگویج ہے کہوں بھی جاتے ہیں بہت سارا جگہ پہ انگلش انگلش میں باتیں کرتے ہیں تو ہم سب بات کر سکتے ہیں بات کرنے کا طریقہ ایسیے ہے اسی لیے